तर भारताची ऑफिशल लॅंग्वेज अशी म्हणटा किंवां मात्रभाशा म्हणटात ती हिंदी पूण अशें भारतान आमच्या इंडियान खूब स्टेट्स आसा किंवां राज्या आसात सो प्रत्येक राज्याची एक एक ऑफिशियल लँग्वेज आसात आतां कर्नाटकांतले लोक कन्नड उलयता गोंयचे कोंकणी उलयतात गुजराचे गुजराती उलयतात सो महाराष्ट्राचे मराठी उलयतात अशी आनी जशी जशी भास चेंज जाता जशी जशे राज्य चेंज जाता हे बदलता तशें तशें तेंचे जेवण खाण रावपाची तरा उलोवपाची तरा हेतून फरक जाणवता पूण इतकी इतके सगळे बदल वा चेंजीस आसून सुद्दा डिफरंसीस आसून सुद्दां सगळे लोक वांगडात रावतात जशें जरी तो मणीस महाराष्ट्राचो आसलो गोंयचो आसलो किंवां कर्नाटाचो आसलो वा ओडिश्याचो आसलो तरी तेंकां भारतीय किंवां इंडियन अशेंच म्हणटात म्हणजे तें ती जी भाशा उलयतात किंवां कशें वावरतात हेचो फरक पडना म्हणजे डायवर्स डायवर्स कंट्री अशें म्हणटात सो इंडिया किंवां भारत एकूच आसा फूल वल्डलान एकूत अशी हे आसा जी ज्या ज्याचे खूब स्टेट्स आसात किंवां राज्य आसात आनी तेंचे वेगवेगळ्यो भाशा आसात